कपड़े धोने के लिए मैं साबुन और सर्फ़ का साबुन सर्फ़ और ब्रश का उपयोग करती हूँ अलग अलग मौसम में मैं इनको अलग अलग तरीकों से सुखाती कपड़ों को अलग अलग त तरीकों से सुखाती हूँ जैसे कि गर्मियों के समय में उनको छांव में सुखाती हूँ और सर्दियों के समय में उनको धूप में सुखाती हूँ जिससे कि वह जल्दी सूख जाते हैं हाँ मैं ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि मैं कपड़े धोते समय ज़्यादा पानी बर सारा पानी बर्बाद नहीं करती जैसे कि जब मैं कपड़े धोने से पहले मैं क्या करती हूँ मैं टब में पानी लेके पानी में सर्फ़ डाल के और उसके अंदर जो हमारे कमीज़ है कमीज़ या कपड़े होते हैं उनको में रख देती हूँ जैसे कि सबसे ज़्यादा मैल हमारी कमीज़ों के कॉलर में होता है तो उससे क्या होता है जब हम थोड़ी देर उनको पानी में भिगो के रखते हैं तो उनका जो मैल होता है वो फूल जाता है और हमारे एक ब्रश को एक ब्रश से साफ़ करते ही उसका सारा मैल निकल जाता है जिससे कि हमारा ना ज़्यादा सरफ़ वेस्ट सरफ़ बर्बाद होते हैं और ना ज़्यादा पानी बर्बाद होते हैं हमारे ये काम कम समय में भी हो जाता हैं और इसमें हमारा ज़्यादा पानी बर्बाद भी नहीं होता है